ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپیے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائف اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا نمبر دو اس کا کیمرہ بہت اچھا تھا بہت بہترین تھا بہت ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا تھا نمبر تین اس کا اسپیکر بہت اچھا تھا بہت بہترین بہت جو ہے نرم آواز نکالتا تھا نمبر چار اس کا جو ہے ٹچ سسٹم بہت پیارا تھا نمبر پانچ اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کہ وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتا ہوں نمبر چھ یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن کے بعد ہی مجھے بیٹری پھر سے چارج کرنا ہوتا ہے میں اس موبائل فون سے بہت بہت بہت خوش ہوں یہ میں نے آپ کے امیزون سے منگایا ہوا تھا اور میں اس کے لیے فائف اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں